हेल'

मा दोङो आखायाव एकस' एकस' अ फाय आफेल दोङो एकस' बिस एकस' बिस

अ फाय लायनो दोङो फवा फवा बिस

दोङो

फवा पन्सास

अ मा समाव फायगोन गाज्रि जायाखै गाज्रि जायाखै मोजाङै दोङो जायाखै मैयासो लाबदो

गोमोन गोमोन मुलि होआखै मुलि होयै दं न'निनो न'निनो गोथाव

अ फाय लायनो फाय अ फाय

अ जागोन अ दे